जय झूलेलाल ईअं त बॉलीवुड जी जाम हीरोइनियूं मूंखे पसंदि आहिनि जिन मां आहिनि आशा पारेख वहीदा रहमान नूतन तनुजा इन्हनि जी पोशिक पोशाकनि मां जाम पसंदि कंदी आहियां खेतनि में हल्की फुल्की घाघरा चोली बाग़नि में सुहिणियूं सुहिणियूं ड्रेसियूं ऐं सलवार कुर्ता या पाजामा जिनखे अॼु प्लाज़ो चवंदा आहिनि जींस जंहिंखे अॼु लेगिंग्स चवंदा आहिनि मां वहीदा रहमान जी हिकु फिलिम पथर के सनम मां हिकु ड्रेस ॾिसी करे ॾाढी ख़ुशि थी वई हुयमि जंहिंखे घाघरा चोली उनखे पई हुई उन घाघरा चोली जी स्टाइल मूंखे ॾाढी वणी हुई मां हाणे बि उनजी स्टाईल में घाघरा चोली ठहाराइ करे तरहनि तरहनि कलरनि में तरह तरह माना मतिलबु नमूननि सां मां हुआ हाणे बि शादिनि मुरादिनि ते पाए वेंदी आहियां जेका मूंखे ॾाढी वणंदियूं आहिनि घाघरा चोलियूं जय झूलेलाल